आमचें गोंय ही कलेची खण हांगा कसलेंच कलेक मरण ना शिल्पकला ही तातूंतलीच आमच्या गोंयांत कितलेशे प्रतिभावंत कलाकार आसात हांव प्रत्येक शिल्पकलेच्या कलाकारांक एकच सांगूक सोदता की तुमी तुमची जी कला आसा ती दुसऱ्यांक दियात हातीन कांय राखून दवरनाकात आपल्या जें कितें कळटा तें दुसऱ्याक शिकयात जेणे करून ही कला मुखारय चालू उरतली आनी ज्या कारणान ही कला परंपरागत चलत आयिल्ली आसा म्हजो आजो म्हजो बापूय हांचे कडेन हांव शिकलां आनीक आतां आमची फुडली पिडी ह्या कलेन वावर करता

म्हजें इतलेंच मागणें आसा जांकां कोणाक इंट्रस्ट जर आसत जाल्यार तांणी म्हाका कॉण्टॅक्ट केल्यार जाता हांव ती तांकां शिकोवपाक शकतां